میں وہ تمام ایپس استعمال کرتا ہوں ایپس جو ہر کوئی استعمال کرتا ہے یوٹیوب ہے فیس بوک ہے اسٹاگرام ہے ایمو ہے گوگل ہے اور بعض ضروریات کی چیزیں جس میں جو ایپ سے استعمال ہوتی ہیں کچھ دینیات کے طرز پر ہے کچھ قرآن شریف کے طرز پر ہے ہر ایک کا ایپس الگ الگ ہے ایپ الگ الگ ہے اور ہر ایک کی ضروریات الگ الگ ہے ہر انسان اپنے اعتبار سے ایپس ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اس کو استعمال کرتا ہے ہماری ضروریات جیسی ہیں اس کے مطابق میں استعمال کرتا ہوں